हाँ हेलो मैम गुड आफ्टरनून जी मेरी ट्रेवल एजेंट के वहाँ पर बात हो रही अ मैम हमको न रतलाम घूमने के लिए जाना हैं तीन दिन के लिए तो आप के वहाँ पर वाप ऐसा एवलेवल है हमको कुछ सजेस्ट कर सकते हो आप कार तो नहीं क्योंकि हम पंद्रह लोग हैं तो पंद्रह लोगों के हिसाब से कौनसी गाड़ी हम लोगों के लिए सुटेबल रहेगी तीस से चालीस हज़ार रुपये उसमें क्या फ़िर खाने वाने का भी उसी में आएगा की अलग से रहेगा चार्जेस मैम तीस चालीस हज़ार रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे तीन दिन के हिसाब से अच्छा हाँ और यह वहाँ पर हमको सब मतलब रतलाम में सभी जगह पर हमको घूमना है तो आपका कोई गाइड वगैरह ऐसा कुछ साथ में चलेगा क्या अच्छा एक्स्ट्रा लगेगा तो इसमें कुछ कम नहीं हो सकते चार्जेस अच्छा अच्छा हाँ ठीक है वैसे फ़िर हमको आकर देखना पड़ेगा आपसे फेस टू फेस बात कर लेंगे तो सही रहेगा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा हाँ और आपका टायमिंग वगैरह कैसा रहता है अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है फ़िर हाँ थैंकयू वेलकम